हैलो ठीक ठाक तुस सनाओ अंजी कुछ निं लग्गे दे कटिंग चला दी अंजी शामीं चलने आं कुदै ठीक ऐ अच्छा उत्थें टुरिस्ट बी बड़ा औंदा बड़ा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक चलो कन्नै सैर करनी कन्नै इवनिंग वॉक होंदा आं कन्नै पार्क बी दिक्खेआ में